उत्तर प्रदेश जी सरकारि न ॾाढा ई बढ़िया बढ़िया नयां नयां तकनीक प्रचलित प्रण प्रणाली जा लाभु ॾिना ताईं उन में डिज़िटल हिकिड़ी डिज़िटल स्टी कृषि जैवी टैक्नोलॉजी नवीनी करणु ऊर्जा घणाई सरकारि न

स्वचालित पंहिंजे पाण ई जे जेके मोटरा हलंदियूं आहिनि अटोमैटिक उहे प्रणाली सरकारि न असांखे ॾिनियूं आहिनि की सरकारि किसान खे अॻिते ॾाढो सहयोग करे थी इन में ख़ूबु सुठे उत्तर प्रदेश सरकारि न ख़ूबु अॻिते वधायो ताईं सिचाई खे खेती खे किसाननि खे